आंथ' नोंखौ होनदोंमोन मैया मोनायावनो फन हरनानै बुंहरखाबावदोंमोन आं नोंखौ आथ्थायावनो सफै होननानै नाथाय नोङो मानो दुइ घण्टा लेथ खालामखो मानो दस्थायावसो सफैखो नों दा हनै थ्रेन हमहै नांगौया मा जानांगौ थ्रेनखौ मोनाबा मा जागोन आंहा एकजाम हैनांगौ दं थ्रेनखौ मोनबा मा जागोन आं दे आमफाय आं दा मा खालाम नांगौ मानो लेथ जाखो नोङो दुइ घण्टा गोजों मैयानो बुंहरखादोंमोन आं नोंखौ आथ्थायावनो सफै आथ्थायावनो सफै आमफाय मानि थाखाय सफैनो हायाखै नोङो मैयानो बुंहरखानायखौ मानो मानिनो हायाखै मानो लेथ खालाम नांगौ आंथ' नोंखौ आथ्थायावनो लेंहरदोंमोन मानि थाखाय नोङो दस्थायावसो सफैनाय खालामखो दे दा आंहा थ्रेननि थामयाथ' जानसै दा आहा मोनहैयाबा मा जानांगौ दे